असांजे कटनी शहर में ॾाढियूं सारियूं मुख्य जॻहियूं आहिनि जीअं कि हिते असांजे कटनीअ में हिकिड़ी ॾाढी फेमस फैक्ट्री आहे जो कि ओनिस फैक्ट्री नाम सां ॼाणी वेंदी आहे उहा हिकिड़ी सीमेंट फैक्ट्री आहे ऐं कटनीअ जा तमामु ॾाढा सारा माण्हू उन फैक्ट्रीअ में कम कंदा आहिनि और ॾाढनि सालनि खां उहा फैक्ट्री इन कटनी में आहे उहा कटनी सिर्फ़ु सीमेंट फैक्ट्री आहे और ट्रेनियुनि में माल लोड थी करे उन फैक्ट्रीअ मां ॿियनि शहरनि में बि वेंदो आहे उन फैक्ट्रीअ जे कारण असांजे जिले कटनीअ जो नालो बि ॾाढो फेमस आहे और अॼु कटनीअ जा ॾाढा माण्हू उन फैक्ट्रीअ में कम करण वेंदा आहिनि या तक कि मुंहिंजा दादा जेके हूंदा हुया उहे बि उन फ ओनिस फैक्ट्रीअ में कमु कंदा हुया और उन्हनि जी टे टाइम बि पेमेंट ॾाढी सुठी हुई हाणे हो इन दुनिया में न रहिया आहिनि त उन जे नाले सां असांखे उन फैक्ट्रीअ मां पैंशन अॼु बि ईंदी आहे और ॾाढनि सालनि खां जॾहिं खां अॼु खां चोॾहं पहिरीं मुंहिंजा दादा जंहिंमहिल विया हुया ओॾीमहिल खां असांखे ईअं पैंशन ईंदी आहे और ईंदी ई रहंदी आहे हर उन में असांखे हर महीने में हुन जी कुझु न कुझु पैंशन ईंदी आहे और अहिड़ी कटनी में अञा बि ॿियूं बि ॾाढी सारियूं जॻहियूं आहिनि जंहिंजे कारण असांजे कटनीअ जो नालो ॾाढो फेमस आहे जीअं कि असांजे कटनीअ में दाल मिलियूं राइस मिल चांवरनि जूं मिलियूं बि ॾाढियूं सारियूं आहिनि और उन मिलियुनि जे कारण असांजे कटनीअ में ट्रकियुनि जो हलचल बि ॾाढो आहे ट्रकियूं बि ॾाढियूं सारियूं असांजे कटनीअ में हलंदियूं आहिनि और ओनिस फैक्ट्री जीअं असांजे कटनीअ में आहे त उते वञण लाइ जीअं उन्हनि जो हिकिड़ो प्राइवेट रोड पंहिंजो ठहियल आहे यानी उन रोड ते सिर्फ़ु उन्हनि जी फैक्ट्री जी ई गाॾियूं हलंदियूं आहिनि और बि कोई गाॾियूं न वेंदियूं आहिनि पर असांजी जेकियूं कटनी में मिलियूं ठहियल आहिनि उहे असांजे जिते जी असांजा जीअं कि नगर आहिनि जिते माण्हू असांजा रहंदा आहिनि जीअं कि खेबर लाइन आहे हॉस्पिटल लाइन आहे शांति नगर आहे एम ई एस कॉलौनी आहे मांसौर कॉलौनीअ में कॉलौनी आहे त उहो फैक मिलू जेकियूं आहिनि कॉलौनियुनि जे विच में ठहियल आहिनि जंहिंजे कारण ट्रकियुनि जो बि हलचल हो ॾाढो हूंदो आहे त उन्हनि में असांखे ट्रैफ़िक बि जाम थींदो आहे और ट्रकियूं हलण में बि ॾाढियूं दिक़त वेंदियूं आहिनि त हाणे कटनीअ जी प्लैनिंग ईअं थी हले कि उहो जेकी मिलियूं आहिनि उहो हाणे आउटर में वञनि आउटर इहो जेकी झिंझरी पासो असांजो हिते आहे उहो ॾाढो सुठो आहे हुते ॾाढा सारा प्लेनिंग हलनि थियूं पयूं हे मिलियूं हाणे होॾे ई शिफ्ट थियनि त जंहिं सां कि ट्रकियुनि जो हलचल उन ई पासे हुजे त कटनी शहर जे अंदरि ट्रैफ़िक बि जीअं जाम न थिए ईअं ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे असांजे कटनीअ में कि कुझु त तरक़ी करे थी पई कटनी असांजी और कटनी में जीअं कि मां ॿुधायां ट्रकियूं ॾाढियूं हलंदियूं आहिनि त उन्हनि जो हलचल जीअं घटजंदो असांजे कटनी शहर में जाम बि घटि लॻंदो बसि मां तव्हां खे इहो ई ॿुधाइणु चाहींदुमि ईअं ई असांजी मुख्य कटनी जी आहिनि